जियां कि तुसें पुच्छे दा कि साढ़े एरिये विच केह्ड़ा पक्षी ऐ जेह्ड़ा बड़ा रेयर ऐ जिसी तुस दिक्खने होने ऐं पक्षी जेह्ड़ा तुस दिक्खने होन्ने ओह्दै विच दिक्खने होन्ने ते बड़े गै जैदा इ'यां लाई लाओ तुस जिसलै अस सवेरे सवेरे असैं दाने शाने पाए दे होंदे ऐ बड़े जैदा पक्षी आंदे न सपैरो होई गेई तोते होई गे होर होई गे बड़े बड़े जैदा होंदा पक्षी बड़े आंदे पर जेह्ड़ा सारें कोला जैदा रेयर प ऐ ओह् ऐ क्रोह् क्रोह् मतलव कि साढ़े जेह्ड़े डोगरी विच बोलदे कां कऊआ जेह्ड़ा कां ओह् साढ़े इ'यां मतलव की साढ़े जेह्ड़ा एरिया जम्मू बजालता एरिया बड़े जैदा घट्ट न कंढी लाह्के च जियां कां शां प्हाड़ी लाह्के च वगैरा बड़े घट्ट पाए जंदे न साढ़े इत्थे ते ओह् जादै जेह्ड़े होंदे ओह् खल्ले लाह्के बिच्च होंदे ते इयै हा कि साढ़े जेह्ड़े बड़े घट्ट कां असें लब्भदे न उ'आं साढ़े में आक्खा ना इत्थे बड़े पंक्षी आंदे जियां होइये हर इक प्रकार पक्षी रंग बरंगे इयां मतलव की अलग गै इक अन्द होंदा जुल्लै सारे पंक्षी कट्ठे होए दे होंदे ते अस उनेंगी ते पर जेह्ड़ा साढ़ा क्रोह् ऐ जेह्ड़ा साढ़ा कां ऐ पंक्षी ओह्दा ओह् ते बड़ा असें बड़ा जैदा रेयर लव लब्भदा बड़ा असें मुश्कलें गै क्योंकि साढ़े देवी देवते बी जियां असें बल शल पानी होंदी ऐ उसलै बी असें कां दी बड़ी जरूरत होंदी ऐ पर उस टाइम बी सा असें उनेंगी बड़ा अवाजां लाई लाइयै ओह् ऐसा पंक्षी ऐ कि ओह् अवाज लाग्गे ओह् आई जंदा पर ओह् इन्ना रेयर होई जंदा कि आंदा निं ऐ ओह् इन्ना जैदा रेयर होई जंदा ते इयै चीज नै ते होर वी बड़े न तोते शोत्ते इद्दर मतलव की लब्भदे गै रौंह्दे न उनें उंदा इयै कम्म ऐ उनैं लब्भदे गै रौह्ना तोते शोते जिसलै गर्मी वगैरा होई जंदी ना गर्मियें च जैदा पंक्षी लब्भदे सवेरे ओह्दे बाद विलुप्त होई जंदे शुप्पी जंदे ओह्दे बाद बड़ी मुश्कलें लब्भदे तोते बगैरा इ'यां होर वी पक्षी हैन जेह्ड़े तोते न उंदा साढ़ा जेह्ड़ा आपसी संबंध ऐ बड़ा गै जैदा क्योंकि असैं जेह्ड़े असें जैदा इयै करने न कि चूग शूग बगैरा होई तोतें गी जैदातर उनेंगी खाना शाना अस पांदे रौंह्दे होन्ने क्योंकि असै ना कोई होर ते पा पाई निं सकदा हून उंदी देख भाल रक्खना साढ़ा कर्तब्य ऐ साढ़ा कम्म ऐ ते इस्सी तुस बंदे पता लग्गी गै जंदा केह्ड़ा पंक्षी इत्थें जैदा केह्ड़ा नेंई ऐ जियां मेरे दिक्खे दौरान मिगी जेह्ड़ा पता लग्गेआ ओह् में तुसें सनाई ओड़ेआ जेह्ड़ा कां ऐ क्रोह् ऐ कऊआ ऐ ओह् साढ़े एरिये च बड़ा रेयर बर्ड ऐ क्या ऐसी निं ऐ कि जम्मू कश्मीर च नेईं ऐ जुल्लै पानी आह्लै लाह्कै विच जाग्गे जित्थें पानी जैदा नैह्री एरा एरिया होई गेया उद्दर पंक्षी बड़े जैदा जेह्ड़े कां बगैरा बड़े जैदा एह् रौंह्दे पानी आह्ली जगाह् हमोशा जैदा रैह्ना पसंद करदे ते सर्वाइव वी एह् पानी आह्लै लाह्कै च करी सकदे जैदा क्योंकि प्हाड़ी लाह्के बिच्च इन्ना पानी दा फैस्लिटी निं होंदी ऐ ओह्दी बजाह् कन्नै कां थोह्ड़े घट्ट लब्भदे और वी बड़े सारे पंक्षी न जेह्ड़े रंग बरंदे ओह् ते उंदा ते मतलव इद्दर लब्भना उनै लब्भना गै लब्भना ओह् इध्दर लब्भदे गै रौंह्दे रोज दुए त्रिए दिन केईं बारी रोज लब्भदे